आब हम जे छै से हमर पत्नी आओर अपने हम दूनो गोटा फूलके पेड़के बहुत जे छै से मतलब सुंदरताइसँ अपना तकरीबी से ओकरा बचा कऽ रोपिके कीड़ा मकोड़ा दुनिया जहान से पोसि पालि के नमहर कऽ के ओकरा सुरक्षित मतलब रखलहुँ कमौट तमौट कऽ के पानि तानि पटा कऽ ओ जे अगर फूल तूल फड़ऽ लागल तऽ अपनो घरमे तोड़िके सब भगवतीके भगवानके पूजा करमे अराधनामे अपन कयलक बाँकी आओर जे दू चारि गो आस पड़ोसके छथि ओहो सब तोड़िके लऽ जाइत छथि आओर आनंद अबैया जे भाइ चलू अपना घरमे जे चढ़लै चढ़लै आ पड़ोसोके आदमी तोड़िके लऽ जाइत छै आ अपना भगवतीके पूजा कयलथि भगवानके मंदिरमे चढ़ेलथि भगवानके चढ़ेलथि ओहिके बाद हमरा दूनू व्यक्तिके शौक रहैया जे बढ़िआँ से बढ़िआँ फूल जहाँ भेट गेल ओतऽ सँ कीनकऽ लाबिके अपना घर दुआरिमे लगेलहुँ बगीचामे लगेलहुँ ओकरा देख भाल कयलहुँ दुनू गोटा भोरे उठिके पानि देलहुँ हुनका सुरक्षित नमहर कऽ के बगीचामे हमरा सबके फूलके बढ़िआँ प्रयोग भऽ जाइया आओर भऽ जाइया तऽ हमरा साथ साथ हमर आस पड़ोसके लोककेँ सेहो कहऽ पड़ैत छनि जे नहि भाय बौआ हमर बढ़िआँ कयलक हँ